एहि चीजके हम तऽ एहि कलाके अथीपर तऽ हम एहिसँ पहिनहिओ प्रकोश्चनमे कहलहुँ जे कलाके मात्र अथीपर तऽ हमरासब से साफ पिछड़ल छी कला तऽ हमरासबके कोनो अथिए नहि छै हमसब कहुना कऽ कऽ एहि क्षेत्रमे जे छै से अपनासँ वएह बिअनि शोपीससब बनाकऽ छठि या बरसाइत कोनो एहन पाबनि त्योहार आबै छै ताहिमे बिकै छै बाँकि तऽ हमरासबके डिस्ट्रिक मतलब कलाके कोनो एहन छेबे नहि करै जे कोनो कला हमसब सिखबै आओर नहि केओ एहिठाम आबिकऽ सरकारो तरफसँ सिखबैके प्रयास करलखिन हँ जे हमसब सिखबै आओर बाँकि जगह देखै छिए जे सरकारी बेबस्थामे आबै छै जे कला सिखाएल जाइ छै जे अहाँ ई बनाबू अहाँ ओ बनाबू हमरासबके तऽ अपने वएह पुरान पुराने जे छै अपन पूर्वजके जे देखलिए हँ करैत वएह अनुसारसँ एखन तक कऽ रहल छी एहिसँ बेसी हमरासबके एखन आबितो नहि छै केओ सिखबैलए औथिन तबे ने हमहूँसब सिखबै